आमी चार गायो दोन माजरां आनी तीन सुणीं पोसल्यांत गायेचें दूद आमी विकतात आनी गायो म्हणजे तातूंत एक पाडो आसा दोन सुणीं घर राखतात आतां गायो वियेतात तेन्ना त्यो दीक दितात त्या दिकाचो आमी पोस करून खातात गॉड घालतात आनी शिजयतात आनी पोस खातात गाय आनी माय सारकी गाय णव म्हयने गाबणी आसतात कोलुक चार म्हयने अशें मोनजातीचे स्वभाव धर्म आसा तें आमकां कळटात